विकलांकता के मुद्दे को मध्य प्रदेश में अलग तरीके से संबोधित किया जा रा है यहाँ पर जो खेल अकादमी बनाई गई हैं उसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं कि ऐसी जो भिन्न क्षमता वाले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को की पहुँच सुनिश्चित हो सके और इसके साथ साथ जो पैरा अलोम्पिक होते हैं वो पैरा अलोम्पिक के लिए भी यहाँ पर अलग अलग खेल श्रेणियों में दिव्यांग साथियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई गई हैं सात ही आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्रवृत्तियों का विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा दिव्यांग साथी किसी खेल में आगे है तो उसको छात्रवृत्ति देके उसको प्रशिक्षण देकर उसको इस तरीके के हॉस्टल्स में रख के वहाँ पर उनको और तैयार किया जाए ताकि वे लोग पेरा अलोम्पिक जैसी जो प्रतियोगिताऍं हों उनमें भाग लेने के लिए भी अपने आप को सक्षम कर सकें और मध्य प्रदेश उसके लिए एक अग्रणी भूमिका निभा सके